हेलो हॅं ऑंययै दिदी हम सदर होस्पिटल सऽ नर्स बोलै छियै सब चीज क सुबधा छै नर्स हमेसा रहै छियै हरदम पैसेंट क लिये तैयारे ओकरो छै सुबिधा जैसे डलेबरी के समयमे मतलब सुइया होइ पानिक जरूरत होइ चाहे राशन होइ चाहे मतलब कोइ भी चीजके मतलब आवश्यकता होइ तऽ हुआं मतलब नर्स छै से हमेसा तैयार रहै छियै ओकरा सब चीजसॅं सब चीजके व्यवस्था छै टोटल चीजके अपनेके एमबुलेस जायत घरपर सरकारी वहाॅं स लाबि लाबि कऽ मतलब डलैबरी होइ खातिर लए आ येहाॅं हरेक चीजके व्यवस्था सरकार देने छै सदरमे सब चीजके व्यवस्था छै आ ओ देखलाक बाद ओ पहचान जाइ छै डाक्टर तऽ ओकरा तुरंत मतलब भेज दै छै डाक्टरके पास बच्चा डाक्टरके पास जे बच्चा सुरुछित रहै चाहे ओहां परी जे छै से बच्चाके जे बिमाड़ी छै ओ तुरंत जांच कैके आ ओ बच्चाके सिसामे अगर कमजोर छै तऽ सिसामे भर्ती करबै छै बच्चाके दबा सुईया चलै छै बच्चा सही होइ जाइ छै

मतलब डाक्टरके पास जयियै ई सबके मतलब अगर वहाॅं व्यवस्था नहि हेतै तऽ ओ अपने सऽ लीख भी देत जे तहन बहार सऽ ई दबा नहि अछि आ जब ओ लीख देत बहार सऽ दबा अनबै तऽ वहाॅं जे छै से ओ दैके सुरुक्षित सब चीज करबायत ओ हरेक व्यवस्था छै नर्सके पासमे ई लिए अपने डरिये नहि सब चीजके इलाज दिदी होइ छै जेना टी बी होइ छिकै तऽ सरकारीये ने जादा करि कऽ इलाज होइ छै ने तऽ मतलब बढ़िऑं दबा मिलै छै वहाॅं मुफ्तमे दाबा मिलै छै दू गो रूपैआ लिखौनी लै छै लेकिन वहाॅं सरकारीमे इलाज बहुत अच्छा होइ छिकै जांच परताल करि कऽ दै छै हॅं सब बिमाड़ीके दबाइ दबा मिल जायत अधार कार्ड लागत ओहिमे जेना नाम लिखबै छिकै दू गो रूपा लिखौनी लागत अधार कार्ड लागत आ अपनेके अल्ट्रासौंड करि कऽ सब किछु कै कऽ अपने के दबा देत सरकारीमे बहुत सुन्दर सॅं सुबिधा छै कोइ दिक्कत नहि होइ अपने अगर जेबै पराइवेटमे जैबै तऽ ओहए बिमाड़ी लै कऽ तऽ कतेक ने रूपैआ लागि जाइत आ एहाॅं अगर सरकारी सऽ इलाज करै छियै तऽ अपनेके कम रूपैआ भी लग रूपैआ भी नहि लागत आ बिमाड़ी भी सुरुछित होइ जायत ऐं ठीक हइ दिदी सब चीजके बे